السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ جی سر میں حال ہی میں اٹھارہ سال کا ہو گیا ہوں اب مجھے اپنے آدھار کارڈ کے لیے درخواست دینی ہے کیونکہ یہ ایک اہم دستاویز ہے جو آگے چل کر تعلیمی سرکاری اور دیگر کاموں میں میری شناخت کے طور پر کام آئے گی جی سر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کے آدھار کارڈ کے اندراج کے لیے بہار جانا ہے کون سا قریبی مرکز ہے جہاں یہ درخواستیں دی جا سکی ہے اور مجھے وہاں کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی اس حوالے سے مجھے رہنمائی درکار ہے میں نے اسکول کے کاؤنسلر سے بات کی ہے اور وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنے قریبی آدھار رجسٹریشن مرکز کی کلاش کروں اور جلد جلد وہاں جا کر درخواست کا عمل مکمل کروں جی سر میری اب سے گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے اس بارے میں دوستے معلومات فراہم کر سکیں کہ قریبی اندراج مرکز کہاں ہے اور وہاں جانے کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی تو یہ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا میں جانتا ہوں کہ یہ عمل بغیر کس تاخر کے مکمل ہو جائے تاکہ مستقبل میں کوئی مشکل پیش نہ آئے شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ